हेलो मैम हेलो मैम जी मैम मुझे यह मालूम हुआ था कि आपके यहाँ पर लोन होते हैं मलब दिए जाते हैं लोन को होम लोन होम लोन है होम लोन होम लोन मैम मैम पाँच से दस लाख रुपये चाहिए थे मैम मैं वहाँ बनाऊँगी छुट्टी में छुट्टी में

नहीं मैम मैम गाड़ी वाहन है गाड़ी वाहन है

हाँ मैम बिल्कुल

हाँ मैम हाँ मैम हाँ मैम जी मैम जी मैम जी मैम और मैम फास्ट लोन लेने कि आप वह बताइए ना प्रोसेस मतलब कब तक कैसे मिल जाता है

ठीक है ठीक है ठीक है मैम ठीक है मैम ओके मैम ठीक है